आमच्या भारतांत वेगवेगळी उत्सव मनयतात जशें की दिवाली गणेश चतुर्थी होळी दशेरा क्रिस्मस ईद गुडी पाडवा नवरात्री दिवालीक सगळीं जाणां आपल्यागेर गोड फळार करतात आनी एकामेकांच्या घरा वचून वचून दिवालीची परबी दितात तशेंच चवथीक चवथीक ग घरांत गणपती हाडटात गणपतीची मुर्ती हाडून ताची पुजा करतात कांय लोक देड दीस पांच दीस वा सात दीस घरांत गणपती पुजतात आनी मागीर तेचो विस विसर्जन करतात होळी होळी हो हिंदू हिंदू लोक मनयतात तातूंत फोळी जळयतात आनी मागीर रंग पंचमीक एकामेकाक रंग लायतात दसऱ्याक दसऱ्याक हिंदू हिंदू देव राम रावणाक मारललो मारललो म्हूण दसरो मनयतात क्रिस्मस आमचे क्रिस्तांव भाव भयण भाव भयण मनयतात तातूंत क्रिस्मसाक जेजू जल्मान येल्लो म्हूण मनयतात क्रिस क्रिसमसाक लोक आपल्या घरांत सजयतात आनी नखेत्रां लायतात ईद हो मुसलमान भाव भण्याचो उत्सव ती त्या उत्साक बिरयानी आनी शीर कुरमा करतात गुडी पाडवाक गुडी लायतात आनी हिंदूंचो नवो वर्स अशें मनयतात नवरात्रीक णव राती आसतात आनी णवे राती व्हडा उमेदीन नाचत मनयतात हेज्या भायर खोशये खुबश्यो उत्सव आनी सण मनयतात